समाव आं मैगं थाइगं गैयाबा दालि सबाय आलुफ्रा न'आवनो थाखायो नालाय हाजिरा मुजिरा मावनानै जेनबा आं मोनाबोगोन मोनागोन अब्ला बे दालि आलु सबायफोरखौनो आं संनानै जानाय जायो सबायखौ रुग्रोनोसै रुनानै ओमफ्राय रुनोसै रुनानै खारै होनोसै खारै होनानै रैब्ला खारै जानोसै खारै जानानै सम्बार होनोसै आरो सबायखौ नङाबा मुला गुनद्रुफोरजों जानो मोजां मोनो आरो मुला गुनद्रुजोंबो जायो एखम्बा बेदरजोंबो संजायो एखम्बा जहलबो जायो आरो आलुखौबो बाथोनबो जायो रुनानै ओमफ्राय बाजाबो जायो एखम्बा आलुखौ सयाबिनफोरजोंबो जायो आरो नाजोंबो संनानै जायो ओमफाय माबाजोंबो जायो आरो जेनेबा लाब्राफोरबो जायो जानो मोजां मोनो बेबादिनो संनानै जाफैयो समाव आं हास्लाबाबा मैगं थाइगं गैयाबा बे आलु दालि सबायखौनो जायो आरो